ओरै जों आबाद मावग्रा मानसि आबाद मावबाबो आबादानो बोथोरनि थाखाय जानो नागिरा जेरै दैनि थाखायनो मोजां मोनाब्ला बेयाव माइया जाया बिनि थाखायनो जों आबादारिया खिथिखौ मावनानै साख्रियाल जाबासो साख्रिआवलाजों रुजुजाया बिनिखायनो जों लोमजाबा साजाबाबो जि फैसा थाखानि प्रब्लेम बिनिखायनो जों फैसा थाखा थानायफोरनियाव बिनो थांबाबो जों गैयिखायनो जोंनो फैसा थाखाखौ होआ नाथाय आबादआथ' जोंनिया जाखायानो जेरै आबाद मावनायखौ एम्फौ एनलायाबो जालाङो बिनि थाखायनो जों आबादखौ जेरैबायदि मोननांगौ बिदि मोना आरो जेरैबायदि फाननांगौ बिदि फान्नो हाया बिनि थाखायनो जों गैयिया बहुत खस्थ'नि गेजेरजों जिबनखौ दैदेलांनांगौ

थेवब्लाबो जों बेनि खस्थ'जोंनो भुगिनांगौ जायो बेखायनो जेरैबायदि आबादखौ जों मावनांगौ बिदि मावनो हाया जेरै हासार होनो हाया मुलि होनो हाया बिनिखायनो जोंनि आबादा जाया थिक मथे हासार मुलि होनो हाबासो जोंनि आबादा जागोन जोंनि जोंनि आबादा जोंनि जि नांगौ बिखौ होनो हायिनि थाखायनो जोंनि आबादा जाया नाथाय साख्रि आवलाफोरनि आबाद मावनायफोरा नाथाय फैसा थाखा थानायखाय हासार मुलि होनो हानायखाय बिनि थाखायनो बिसिनि आबादा जायो ओजोंहाय बिसोरो दा आबाद जायाबाबो थाखा फैसा गोनांखा बिनि थाखायनो बिसोरो आबाद जायाबाबो बिसोरो थाखा फैसाजोंनो बायनानै जानो हायो नाथाय जोंहाथ' थाखा फैसाबो गैया नालाय जों मानिफ्राय बायनानै जानो बिनि थाखायनो जों बुहुत भुगिनांगौ जायो आरो मालायनियाव हाजिरा खामला मावनानै लाबोनानैसो जों न'खरखौ सलायनो गोनां जायो हाजिरा मोनबासो सलायनो हाबाय नाथाय हाजिरा मोनाब्ला जों माबोरै सलायनो बिनिखायनो जोंनि जिब'ना बेसेबा हाजासे खस्थ' बि खस्थ'नि गेजेजोंबाबो नाथाय जों गैयाबाबो जानांगोन जों गैयाबाबो बेमार आजार जायोबाबो जों माइ गैयाबाबो नायफिननांगोन